हाँ मैम नमस्ते पढ़ाई ठीक चल रही है हाँ पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं नहीं मैम आप कहाँ हैं

हाँ पढ़ाई बढ़िया से हो रहा है

ठीक है हम इस्कूल संभाल लेंगे मैम ठीक है ठीक है

ठीक है मैम कोशिश करूँगी पूरी ठीक है मैम ठीक है मैम मैं तो अच्छे से ही पढ़ाती हूँ पूरा कोशिश करती हूँ ठीक है हमारे ही भरोसे माँ बाप फीस देते हैं कि अच्छा पढ़ाएँगे भविष्य उज्ज्वल होगा हाँ मैम

ठीक है मैम हम तो अच्छे से ही पढ़ाते हैं पूरा कोशिश करते हैं कि कोई गड़बड़ न हो पूरा कोशिश तो कर कब तक मैम आप आई आप आएँगी इस्कूल पर ठीक है मैम जल्दी ही आइए मैम मैम हम बच्चों को हिन्दी पढ़ाते हैं यस मैम यस मैम जी मैम ठीक है मैम नमस्ते मैम